नमस्ते जी नमस्ते क्या कितना पढ़े हैं कही पहले वर्क किया है तो कैसा जॉब करना चाहते हैं ऑफिसियल ऑफिस बॉय का या कलर का ऑफिस बॉय में काम के जो ऑफिस में साफ सफाई ये सब करना पड़ेगा कर लेंगे क्या मान लीजिए किसी कोई आया उसको पानी झाना पिलाना है तो पिला पाएंगे अरे तो ये मंथली स्टार्टिंग आपकी आठ हजार रुपये से होगी ड्यूटी आप आप मान लीजिए ये दस बजे से सुबह से आपको पाँच बजे शाम तक करना पड़ेगा हाँ दस घंटे कि नहीं है लेकिन सात घंटे की हो जाएगी सुबह दस बजे से शाम पाँच बजे तक सात घंटे की ड्यूटी हम कुछ दिन काम करेंगे आप बढ़ जाएगा ऐसी बात नहीं है

कंपनी हमारी यहाँ अयोध्या में भरत कुंड पड़ता है भरत कुंड के पास में आए एक हरियाली डीथपुर वही के कंपनी है आप आज से आएंगे हलो किससे आएंगे आप दस पंद्रह किलोमीटर का सफर है तो कैसे आएंगे बारह हजार मिल रहा था अच्छा क्या ड्यूटी थी हाँ तो हम अच्छा अब आइए एक आध महिना काम करिए उसके बाद देख लिया जाएगा अभी एक पी एल ऊएल है आपके पास कितनी उम्र है अच्छा डी एल कैसा है लाइट है कि आई बी है अच्छा लाइट है कहने क मतलब नमस लाईसन है कि गाड़ियाँ भी चला लेते हैं

अच्छा लाएं हैं कभी कि चला लेते हैं लॉन्ग जर्नी कहीं गए हैं प्रतापगढ़ की दूरी कितना है अच्छा मतलब लखनऊ गये हैं प्रतापगढ़ घर पर बिल्कुल गए हैं और इलहा उल्हाबाद भी गए होंगे अच्छा तो आइए फिर जब जागीरी ही कर लेते हैं तो सेलरी आपकी दस हजार कर दिया जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर आपको पता ही है जिससे बात हो रही है फिर मोबाइल नंबर मिलाना लोकेशन लेना फिर हम आपको भेज देंगे कोई बंदा आपको रिसीव कर लेगा और नमस्ते नमस्ते